موجودہ رجحانات سے جڑے رہنے کے لیے فوٹوگرافی کی مختلف نمائشیں اور گیلریاں بہت ساری ہیں جیسے میں علی گڑھ میں رہتی ہوں تو یہاں ایک گیلری ہے جسے آرٹ گیلری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو دیکھنے میں دلکش ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں اسی طریقے سے بہت ساری ایسی نمائشیں بھی ہیں جو میں دیکھ چکی ہوں جیسے کہ دہلی میں کچھ نمائشیں میں کچھ وقت پہلے ہی دیکھ کر کے آئی ہوں اور وہاں کی گیلریاں بہت اچھی ہیں باہر باہر کے لوگ اس میں اپنی چیزوں کی نمائش کرواتے ہیں